मां बचपन में हर साल पहाड़नि ते मसूरी वेंदो हुयुसि छो जो मुंहिंजा नानाड़ा मसूरी में हुया त हुते मां पहाड़नि ते वेही करे काफ़ी हे कुदिरत जा नज़ारा ॾिसण जी कोशिश कंदो इन में हिकु दफ़ो मूंखे पेंटिंग ठाहिण जो शौक़ु थियो त मां हुते वेही करे हिकिड़ी पेंटिंग ठाही जंहिंमें मां पूरे पहाड़नि खे ऐं उन जे पुठिया जेकी ख़ूबसूरती आहे उन खे चित्रित कयो उन खां पोइ जॾहिं मां उन पेंटिंग खे कंप्लीट कई त सभिनी उन पेंटिंग जी इलाही सहारा कई छो जो पेंटिंग में पहाड़ ऐं बादलनि जो इलाही खूबसूरत समावेश हुयो पर उन खां पोइ जॾहिं मां उन खे ॾिठो मूंखे तारीफ़ु खां पोइ बि उन में लॻो कि अञा मां इन में काफ़ी शयूं छॾे छॾियूं आहिनि जेके रंग हुया उन रंग में ऐं मां अञा बहितरीन करे सघां पियो ऐं मां उन चित्र खे एतिरो ख़ूबसूरत ठाहे सघां पियो ताकी इहो महिसूसु थिए कि वाकई उहो चित्र न आहे उहो वास्तविकता आहे छो जे पहाड़नि जी ख़ूबसूरती अहिड़ी थींदी आहे जेके अखियुनि में न समाए सघंदी आहे मां पंहिंजी तरफा पूरी कोशिश कई पर अॼु बि मूंखे हमेशह इहो महिसूसु थींदो आहे कि मां उन में उन खां वधीक करे सघां पियो ऐं मां हाणे बि कोशिश कंदुसि कि वरी मां कॾहिं ओॾे वञा त मां उन खे ॿीहर ठाहे करे उन खे उन खां बि सुहिणो ठाहिण जी कोशिश कयां